हमरा रातिके नओ बजे सहरसामे ट्रैन पकड़बाके यऽ पटनाके लेल तऽ अहाँके स्टैन्डसँ ऑटो उपलब्ध भऽ जायत रातिके नओ बजे